योग हमर नित्य क्रियामे आधा घण्टा प्रातः काल आ पन्द्रह मिनट मात्र सायं काल हमर योगके नित्य क्रियामे प्रयोग होइए विशेष रूपसँ जहिया कोनो विशेष कार्य रहए छै विवाह इत्यादि कोनो संस्कार रहल घरमे ओहि दिना नहियो भए पाबय छै लेकिन विशेषतः नित्य क्रियामे ही ढालनाइ छी प्रातः कालमे